میں نے ایک لیپ ٹاپ لیا تھا اس کا ریم واقعی میں بہت اچھا ہے اور اس کا پروسیسر بھی بہت اچھا ہے وہ میں نے ایک سال پہلے لیا تھا وہ لیپ ٹاپ کو اور جو پروسیسر ہے وہ بہت اچھا ہے چارجنگ اس کا بہت اچھا ہے آٹھ سے دس گھنٹہ وہ چارج رہتا ہے اور ابھی تک تو بہت اچھا چل رہا ہے اس کی جو ریم ہے وہ بھی اچھی ہے اور آپ پروگرامنگ کے لیے اگر لینا چاہتے ہو تو یہ لیپ ٹاپ بہت صحیح رہے گا اور آپ گیمنگ وغیرہ کے لیکے لینا چاہتے تو بہت اچھا لیپ ٹاپ ہے یہ اس کا کی بورڈ وغیرہ جو ہے اس میں لائٹ ہے وہ بہت اچھی جلتی ہے اور اگر آپ کی بورڈ میں لائٹ رہتی ہے تو اس میں اگر آپ لائٹ چلی بھی گئی تو اس کا ویزیبل ہوتا ہے آپ دیکھ پاتے ہو اس کو تو واقعی میں بہت اچھا لیپ ٹاپ